कपड़े धोने के के लिए हमें जो हैं कपड़े बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है अर्थात हम जो है इन्हें इकठ्ठा करने के बाद थोड़ी देर कपड़े को गलाया जाता है गलाने के बाद फिर उनमें जो हैं साबुन के द्वारा कपड़ों को धोया जाता है एवं धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह से जो हैं साफ किया जाता है साफ करने के बाद उनमें होने वाले मेल मट्टी को हटाया जाता हटाने के बाद उन्हें पुनः पानी से धोया जाता है धोने के बाद सुखाने के लिए उन्हें हम अलग स्थान पर ले जाते हैं एवं अलग स्थान पर ले जाने के बाद उन्हें कई प्रकार से हम जो साफ करते हैं और साफ करने के बाद उन्हें एकत्र एवं धूप में सुखाते हैं एवं जैसे मौसम के अनुसार अगर बारिश का समय है तो हम अपनी घर के अंदर सुखाते हैं एवं पंखे का उपयोग करते हैं एवं उन्हें प्रेस के द्वारा भी सुखाया जाता है यदि ठंडा मौसम है तो उसे हम घर के अंदर ही रखा जाता है और रखने के बाद घर में ही सुखाया जाता है अर्थात हम कपड़े को अलग अलग मौसम अगर धूप खिली हुई है तो हम कपड़े को जो हैं सूरज की धूप में सुखाते हैं छत पर एवं अगर मौसम ठंडा है एवं पानी जैसा है तो हम कपड़े को घर के अंदर ही सुखाते हैं एवं पंखे का उपयोग भी कर कई बार करना पड़ता है अगर पानी एवं कपड़े अगर मौसम के अनुसार ही सुखाते हैं यदि गर्मी का मौसम है तो हम कपड़े को सूर्य की धूप में भी सुखा सकते हैं एवं यदि मौसम ठंडा है तो ठंडे मौसम के लिए हम उन्हें घर के अंदर ही कपड़ों को सुखाते हैं